हैलो तुस कु'न बोला दे जेह्ड़ी सैकलें आह्ली दकान ऐ ते तुसें सैकल रक्खे दे बच्चें आह्ले सैकल रक्खे दे तुसें असें शैल बच्चें आह्ला सैकल लैना ऐ गेयर आह्ला अच्छा ते किन्ने दा ऐ अच्छा अच्छा ते दिक्खियै लैना शैल पंज ज्हार आह्ला कनेहा ऐ भला ओह् अच्छा गेयरें आह्ला ऐ आहो ते लैना ऐ असें फ्ही ते ठीक ऐ तां आई जन्ने आं लेई लैन्ने आं हां ते तां फ्ही अज्ज औचै जां कल औचै कल औगे ते दकान कुत्थें जे ऐ थोआढ़ी अच्छा नरसिंग मंदर दे सामनै ठीक ऐ ठीक ऐ कल लेई जाह्गे अस आहो ते पैसे फिर ठीक ऐ फिर पैसे तुस मते न दस्सा ने थोह्ड़े असें दो लैने ना किट्ठे दौनें ञ्यानें आस्तै ते थोह्ड़े घट्ट करो ठीक ऐ ठीक ऐ खरी फिर कल आई जाह्गे अस एह् ठीक ऐ